त्रै दिसम्बर उन्नी सौ अस्सी चार जनवरी दो ज्हार बीह् दस्स सितम्बर उन्नी सौ चाली छब्बी जनवरी दो ज्हार इक उत्ती जुलाई दो ज्हार त्रेई